जो मुंहिंजे परिवार में केर बि बीमारु हुजे त असांजे घर में दालि चांवर कढ़ी चांवर खिचड़ी पौआ हेरा सभु खाधा ठहंदा आहिनि